अॼु असांजी सिंधी भाषा ॾींहो को ॾींहुं घटिजंदी थी वञे सम्झो गुम थींदी थी वञे अॼु सिंधी भाषा जी केरु बि क़ीमत नथो करे सम्झो त अॼु पंहिंजा पाण पंहिंजनि ॿारनि खे ई सिंधीअ में पढ़ाइण पसंदि नथा कयूं ऐं ॿियनि भाषाउनि में पाण उनखे पढ़ाए करे गर्व था महिसूस कयूं इन करे पंहिंजी अॼु सिंधी भाषा हिन समाज मां निकिरींदी थी वञे अॼु जेके इस्कूल सिंधी बंदि थी विया आहिनि उनजा जिम्मेदार बि असां माउ पीउ आहियूं छो त असां पंहिंजे ॿारनि खे ई सिंधीअ में पढ़ाइण पसंदि नथा कयूं इन करे अॼु ॿारनि जा इस्कूल उहे सिंधी भाषा में बंदि थी विया इन खां सिवाए अॼु असां इन्हनि ॿारनि सां हिंदीअ में ई ॻाल्हाइण पसंदि था कयूं ॿी भाषा में पढ़ाइण पसंदि था कयूं अंग्रेजीअ खे महत्व ॾेई रहिया आहियूं इन करे सिंधी ॿारनि जो हिनजो ॻाल्हाइण जो भाषा जी पंहिंजी लुप्त थींदी थी वञे इस्कूल त बंदि थी विया आहिनि खां सवाइ लिखण पढ़ण उहो बि ॿारनि में अॼु असांजी नई जनरेशन में न अची रहियो आहे इन करे पाण खे इहो सिंधी भाषा तरफ जीअं त सभु कोशिशि करे रहिया आहिनि त सिंधी भाषा जी वित रहे पर अॼु उन लाइ असांखे ॾाढी महिनतु करणी पवंदी अने सिंधी भाषा खे करण लाइ कुझु बि करण महिनतु करणु ज़रूरी आहे जीअं यादि ॾींहो को डींहुं वञे थी घुम थींदी उहा रहिजी अचे